हेल्लो जी हँ सर हमर नाम रानी छी रानी कुमारी हमरा ने बैंक खाता खोलेबाक छै अहाँके बैंकमे से सर कीसभ लगतै बैंकमे

हँ हँ हँ दूटा फोटो

हँ

जी हँ हँ

आधार हमरा नहि अइ सर भरय लेल अबैए सर

हँ दू दिनके बाद खाता आबि पहुँच जेतै हमरा पास हँ ठीक छै हँ ठीक छै सर नहि सर आर किच्छो नहि दिक्कत छलए सएह हमरा सएह पुछबाक छलए से कीसभ लगैत छै बैंकमे खाता खोलबैमे ठीक छै आब बुझि गेलियै सर

ठीक छै सर

आँय आँय

ताहि दिना

हँ

ठीक छै सर ठीक छै